جی ملک سے باہر تو نہیں گیا ہوں لیکن اپنے ملک میں ہی رہ کر کے باہر گیا ہوں جیسے متھرا گیا ہوں اس کے بعد لدھیانہ گیا ہوں یہ وہاں جو گیا تو پھر بہت سا کام کر کے آیا ہوں جیسے بکری فارم ہے جیسے مرغی فارم ہے جیسے بطخ فارم ہے اس طرح سے کیسے کس کس کو کس طرح سے پالا جائے کس طرح سے رکھا جائے اور کس طرح سے اس کا آؤ بھگت کیا جائے یہ سارا چیز وہاں سیکھنے کا ایک موقع ملا باہر جانے سے ہی موقع ملا اور اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ملا اور باہر جو ہے نا باہر جانا بھی بہت بڑا باہر جو آدمی جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کس کام سے ہم باہر جا رہے ہیں باہر جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہر چیز کو سیکھنے کا رکھنے کا ایک ایک ایک جو ہے سلسلہ کس طرح سے ہونا چاہیے وہ وہ سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے باہر جانے کا یہی مقصد ہوتا ہے مقصد اور باہر نکلنا ہی چاہیے باہر آدمی نہیں نکلے گا تو پھر سمجھ نہیں پائے گا کہ کس کو کس طرح سے کس کس چیز کا کیسا ڈھنگ طریقہ ہے